असां खे रेशमा वारा रोड असांजी दुकान आहे हुते असांखे पाणी जी ज़रूरत आहे त असां हिन अथोरिटी पाणीअ जी अथोरिटी खे ते अप्लाए कयूं था आवेदन ॾियूं था पाणी जे लाइ त असांखे रोज़ु पंज पंज पंज सौ लीटर पाणी खपे सौ सौ लीटर जी पंज टंकियूं आहिनि उन्हनि में असांखे पाणी खपे ऐं असांखे असांजो कमु होटल ढाबे जो कमु आहे उन्हीअ पाणीअ जी ज़रूरत रहंदी आहे त असांखे भांडा न बासण मलण लाइ पीअण लाइ रोटी पचाइण लाइ रसोई लाइ हर शइ लाइ हुते पाणीअ जी ॾाढी घुरिज आहे ऐं असांजा कारीगर बि हुते ई रहंदा जंहिं उन्हनि जे लाइ बि पाणी जे सनान जे लाइ पाणीअ जी घुरिज आहे उहो बि हुते ई पंहिंजो ॾींहं जी पूरे ॾींहं जी पाणीअ जी खपत हिते ई पूरी कंदा और असां इन्हीअ जे लाइ जेके रजिस्ट्री जा काग़ज़ आहिनि ऐं आधार काड नंबर वग़ैरह सभु इन्हीअ सां गॾु लॻायूं था त तव्हां हिन ॻाल्हि हिन जी वैरिफाई कयो त असांजे काॻरनि में पाणीअ जो पूरो पूरो खपत थींदी ऐं असांखे पाणीअ जो कनेक्शन कीअं बि करे मतिलबु कृपा करे तव्हां मोहिया करायो